जि'यां साढ़े ध्यार आइया इक्क लोह्ड़ी दा ध्यार आइया ते लोह्ड़ी ध्यार दे मगरा अस जेह्ड़ा हरण चाढ़ने होन्ने हरण जि'यां रातीं चाढ़दे ते सवेरा जेह्ड़ा मतलब अस निक्के निक्के जेह्ड़े बच्चे होइये बमबरा चाढ़दे न ते इ'यां लोकें दे घर जंदे ते बम्बरा बुम्बरा चाढ़दे ते कोई दाने दूने दिंदे ऐ ते कोई पैसे पूसे बी दिंदे न ते ओह् अपनी अपनी इ'यां मतलब मरजी होंदी ऐ ते लोक बच्चे जेह्ड़े होंदे निक्के निक्के नेह् ते इ'नेंगी चाऽ होंदा ऐ ते बम्बरा बनांदे गत्ते दा बम्बरा बनाइयै फलूस बगैरा लांदे लूंदे शैल करियै भगवान दा फोटो लाई ओड़ेआ जि'यां कोई कृष्ण दा शिवजी दा कुसै दा बी फोटो लांदे कोई बम्बरा लाइयै फलूस बगैरा लाइयै फ्ही बम्बरा चाढ़दे उत्थें ते फ्ही हर घर इक्क जंदे मतलब जाने दे बाद फ्ही जेल्लै शामी जेल्लै खत्म होई जंदा फ्ही जेह्ड़े मतलब बंदे होंदे न ते फिर एह् हरण चाढ़दे न हरण च अपना इ'यां आई गेआ अपना चार पंज बंदे होंदे हरण कन्नै ज्यादा बी होई सकदे सत्त अट्ठ दस्स बंदे बी होई सकदे ते हरण बनांदे न ते ते हरणें दा मूह् बनांदे इ'यां होंदा ओह् लोहारें कोला थ्होंदा ओह् बनांदे उस्सी फलूस बगैरा लाइयै ते कन्नै टोल्ली लैना पौंदा इक्क कन्नै टोल्ली होइया ते ते कन्नै इक्क टोल्ली होंदा ते फ्ही मतलव जेह्ड़ा कन्नै हरण चाढ़दे न जि'यां ते लोकें दे घर जाइयै ते ते कन्नै ओह्दे सखियां होंदियां चार पंज ते ब्याह्नूं कपड़े पाए दे होंदे जि'यां ते ते फिर अग्गें जाइयै मतलव हरण हूरण चाढ़दे ते रातीं दे दस्स बारां बज्जे तगर इ'यां ते पूरी पूरी रात बी चाढ़दे उद्धर ते